تعلیم روزگار اور سماجی حیثیت کے لحاظ سے ہمارے شہرسے ضلعے کے خواتین کو علم کو حاصل کرنا اور تعلیم کو حاصل کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو ہمارے یہاں کی خواتین ہوتی ہے یعنی جتنی بھی لڑکیاں تعیلم حاصل کرنے کے دوران کچھ مشکلات بھی آتی ہے اور کچھ دیکھنے کو بھی ملتا ہے جو لڑکیاں کو جیسے مشکلات کے تحت کچھ ایسی چیز جو اس کے جیسے نوعمری میں حمل ٹھہر جانا اور اس کے بعد ایسی ایسی کچھ مشکلات کم عمری میں لڑکی کر لیتی ہے غلطی کی وجہ سے اپنی غلطی کے جو نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے شہرسے ضلعے کی تعلیم جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے یعنی ہم لوگ بھی تعلیم حاصل کیے ہیں ان کے سہرسہ ضلعے میں اور سب سے خاص ضروری بات یعنی خواتین جو تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے اس سے یہ مطلب اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ اس کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اپنے آپ میں اس کو جتنا اس کو تعلیم حاصل کرنا جتنا اس کو تعلیم یعنی جتنی بات پتہ ہو جتنا وہ جیسے جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو استاذ سے تعلیم حاصل کرتی ہے اچھے سے یا برے سے یا جیسے ہی ہو لہٰذا تعلیم حاصل کرنے کے دوران جو لڑکی کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ وہ تو ہم لوگ کے ہم لوگ کے یہاں سہرسہ ضلع میں جیسے ہم لوگ کے علاقے میں علاقے میں بہت کم ہوتا ہے لیکن سہرسہ ضلع کی بات بول رہے ہیں کہ سہرسہ سہرسہ ضلع کی بات بول رہے ہیں کہ جو پیپروں میں یہ سب چیز آتی ہے پیپروں میں آئی جاتی ہے تو اسی لیے ہم لوگ اس کو پڑھ کے اور جان لیتے ہیں کہ ایسی ایسی بات ہوئی ہے اور تعلیم حاصل کرنے سے تمام خواتین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور سہرسہ سہرسہ ضلع سے ہم لوگ تعلیم حاصل کیے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آگے نسل کو بھی اپنے تعلیم حاصل کا تعلیم حاصل کرنے کا ہر شوق و ذوق ان کے اندر پیدا کریں تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد دور اپنا بھی کرے اور دوسروں کو بھی سکھائیں لیکن سہرسہ ضلع میں ہم لوگ کے یہاں بہت اچھے سے تعلیم دی جاتی ہے اور بہت